ای بک بہت اچھی چیز ہے جس میں ہم نوٹ بھی اپنی یادداشت کے لئے نوٹ کر سکتے ہیں یا کچھ اس پہ رکھ سکتے ہیں اس میں سے کچھ ڈھونڈھ بھی سکتے ہیں کتاب بک وغیرہ یہ کچھ نوٹ ہے اس میں نکالنا ہے یہ بھی کر سکتے ہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ سارے دنیا کی چیز اس میں ہم نیٹ کے ذریعے ڈھونڈھ سکتے ہیں اس میں اور ہے کہ یہ اپنی یادداشت کے لئے یا کوئی بھی ایسا چیز ہو جو ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کو بھی نکال سکتے ہیں ای بک ایز اے پرپز بہت اچھی چیز ہے جس سے ہمارا فائدہ بھی ہے اور سارا ہے کام اس لئے ای بک کے معاملے میں ہماری سوچ بہتر ہی ہے